जॾहिं मां नंढे में ड्रॉइंग करणु शुरू कई त सभिनि सां पहिरों मां पंहिंजे माउ पीउ खे हुननि जी एनिवर्सिरी ते हिकु कार्ड ठाहे के ॾिनो जंहिंमें मां ख़ुदि माउ पीउ ठाता और हुन सां गॾु हुन में पंहिंजो पंहिंजो अक्स बि ठातो जेको माउ पीउ जे विच में हथ ॿिन्हिनि जो पकिड़े करे हले पियो त हो सिनरी हो कार्ड मुंहिंजे माउ पीउ खे ख़ूब वणो और हो मूंखे बि अॼु ताईं यादि ईंदो आहे हो कार्ड मुंहिंजे माउ पीउ अॼु ताईं संभाले रखो अथऊं हुन में हिकु कार्ड वठी ॾियण में और हिकु पंहिंजे हथ सां ठाहे ॾियण में ॾाढो अंतर हूंदो आहे वठी करे त माण्हू कुझु बि ॾेई सघंदो आहे लेकिन जेको माण्हू जेको मां इहो कार्ड पंहिंजे हथनि सां ठाहे करे पंहिंजे माउ पीउ खे ॾिनो त हुन में मुंहिंजो ख़ूब सारो हुननि लाइ प्यार हुयो हुननि लाइ सम्मान हुयो और हुन में हे मां दर्शायो कि नंढे में ॿार माउ पीउ जे बिल्कुलु केतिरा क़रीब हूंदा आहिनि कि हो पंहिंजो हिकु क़दम बि माउ पीउ जे बिना हली न संघ संघदा आहिनि और माउ पीउ जी ज़रूरत सिर्फ़ु नंढे में ॿारनि खे न हूंदी आहे हमेशह वॾे ताईं पंहिंजे पंहिंजे आख़िरी समय ताईं माउ पीउ जी ज़रूरत हूंदी आहे छो कि माउ पीउ जहिड़ो प्यार कोई न दुनिया में कंदो आहे त हिन लाइ हो कार्ड जॾहिं बि मूंखे यादि ईंदो आहे मुंहिंजे अखियुनि में हमेशह पाणी ईंदो आहे और मुंहिंजा माउ पीउ अॼु ताईं हो कार्ड संभाले के रखो अथऊं और इहो ॾिसी त मूंखे बि बि ख़ुशी थींदी आहे कि मुंहिंजा माउ पीउ केतिरो प्यार कंदा आहिनि मूंखे त हिन लाइ कोई बि जॾहिं असां हथ सां कोई बि गिफ्ट ठाहे के कंहिंखे ॾींदा आहियूं त हुन में असांजी अंदरूनी हिकु हिकु अंदरूनी असांजी फिलिंग्स बि हू शामिल हूंदी आहिनि